میرا خاندان میرے شوق کو آگے بڑھانے میں اس طرح مدد کرتے ہیں کہ وہ میرے کام کو بہت ہی اچھے طریقے سے سراہتے ہیں لوگوں کے پاس میرے کام کا تذکرہ کرتے ہیں انہیں دکھاتے ہیں اور مجھے بھی مدد کرتے ہیں کہ اس کام سے میں ترقی کرو اور آگے بڑھو تاکہ دنیا میں تمہارا نام روشن ہو میرا میرا مالی بھی تعاون کرتے ہیں ایموشنلی بھی یعنی ذہنی طور پر بھی مدد کرتے ہیں